ہمارے علاقے کے روایتی پکوان ہیں بریانی چکن ٹکا نہاری بٹر چکن شاہی پنیر اور کباب یہ ہمارے علاقے کے روایتی پکوان ہیں اور لوگ انہیں بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور انہیں بہت پسند بھی کرتے ہیں اور ہم یہ پکوان مہمانوں کو بھی بنا کر کھلاتے ہیں